गाँवमे पहले लेखे पारम्परिक सन्स्कृति मूल्यके लोक त्याग रहलै पहले लोक जे छै शादी विवाह रहलै तऽ ओ अपन घर दुआरसँ करैत रहलै जाहिमे गाँव समाजके सभ लोक देखलक सुनलक सभ किछु अथि लेकिन अब एकर एकदम विपरीत प्रथा चलि गेलै लोक आब हर किछु बाहर जैसे किछु भी रहलै होटलसँ जैसे जन्मोदिन हइ तऽ लोक घर दुआरि छोड़िके अपन बाहर होटल लै लेलक एहिके कारण बहुत सारा लोक ई सभ भी करैत छै जैसे शराब पियैके असन्तुलित आहार खाएके प्रचलन बढ़ि गेलै बहुत सारा एकर दुष्कृति हइ जेकरा चलते गाँवके लोक पारम्परिक मूल्यवान चीजके खोते जा रहल अछि एहिसँ समाजमे दिनोदिन एकर ह्रास भेल जा रहल अछि एहिसँ लोगोकेँ आपसमे सदभाव भी कमी होइत छै पहले जौन लोक मिल जुलके ककरो गाँव समाजमे किछु काम रहलक सभ लोक मिल जुल कर करैत रहलै अब ओ सभ खतम भेल जाइत रहल अछि